में प्रीजियूड डिस्कटिनेशन ओल्लै दिक्खेआ जेल्लै में आउट साइड आफ कामनिटी दे गेदी ही में दिक्खेआ केईं जो बेचारे कोल्ले दे लोग गरीब लोग लाइनें बिच्च खड़ोते दे ते उ'नेंगी बेचारे गी सीटां नी देआ दे बौह्ने आस्तै जो केईं लोग बाद च आए ते उ'नेंगी सीटां देई उड़दे केईं लोक बेचारे रस्तें च बैठे दे उ'नें गी सीट नी देयै दे बौह्ने आस्तै अमीर लोग ऐ ओह् लेट बी आ दे उनेंगी तां सीटां थ्होआ दी तो अमीर गरीबें दी बड़ा भेदभाव ऐ इस जगह् च ते केईं लोग में दिक्खे बेचारे कोल्ले दे बैठे दे वेट करै दे ते उ'नेंगी तां बी बौह्ने आस्तै सीटां नी थ्होऐ दी केईं लोग इक दुए दी कन्नै नी बैठदे आखदे एह् उच्ची जाति आह्ला ऐ ते एह् नीच नीच जात आह्ला ऐ ते नीच जात आह्ले हैन ओह् उच्ची जात आह्लें कन्नै बौंह्दे ते उ'नें आखदे साढ़े कन्नै नेईं बौह्एयो इ'यां उत्थें बड़े लोक इत्थें भेदभाव करदे अग्गें पिच्छें एह् चीज़ां बन्द करी देनियां चाहिदियां क्योंकि ट्रेवलिंग आस्तै सारे लोग पैसे खरचदे ते कुसै कन्नै कोई भेदभाव नेईं होना चाहिदा सारें गी इक समान समझना चाहिदा केईं बेचारे पता नी किन्ने दूरा आंदे गड्डियें दा वेट करदे उ'नेंगी तां बी बौह्ने नी दिंदे सीटें गी केईं लोक हैंडीकैप वाली सीटां बिच्च बेही जंदे ते बेही जंदे उ'नें बेचारें गी फिर कदें कदें बौह्ने नी दिंदे ते कदें कदें जनानियें दी सीटां लेई लैंदे केईं लोग ते बड़ा ज्यादा भेदभाव होंदा एह् में दिक्खेआ अपनी अक्खां कोलां में मैह्सूस कीती कि कुसै कन्नै कदें भेदभाव नी करना चाहिदा जो एह्दे खिलाफ में इ'यै आखनां चाह्न्नी कि असें किसी बी इंसान कन्नै कोई भेदभाव नी करना चाहिदा सारे लोग इक समान न कोई अमीर गरीब नी होंदा सारे लोग जो ऐ ओह् एह् चीज़ दिखदे कि एह् अमीर जाति आह्ला ऐ ते एह्दे कन्नै हत्थ नी मलाने ते एह् दुई जाति आह्ला असें एह्दे कन्नै एह् बौह्ना नी एह् चीज़ां साढ़ियां बन्द होई जानियां चाहिदियां क्योंकि सारे लोग जो ऐ ओह् बी इंसान ऐ ते असें इंसानियत दे नाते कोई भेदभाव नी करना चाहिदा कुसै कन्नै केईं बेचारे लोग उ'नेंगी सीटां नी थ्होंदियां ते ओह् थल्लै बेही जंदे ते उ'नेंगी इ'यां पूरा ट्रैवल करना पौंदा केईं लोग जो होंदे ओह् पैसे ज्यादा दिंदे ते उ'नेंगी सीटां थ्होई जंदियां ओह् अराम कन्नै बेही जंदे ते दुए बेचारे गरीब लोग न उ'नेंगी कोई पुच्छने आह्ला नी होंदा तो बेचारे इ'यां साइड उप्पर बेही जंदे कदें कदें कुसै दी मजबूरी होंदी जल्दी जाने दी ते उसी पूरे रस्ते ही कोई सीट नी थ्होंदी ते उसी बेहियै थल्लै बेहियै पूरा होऐ ट्रैवल करना पौंंदा ते बड़ा ज्यादा भेदभाव होंदा लोगें कन्नै ते साढ़े भेदभाव बन्द कर देना चाहिदा कि हर बंदा ऐ जो अराम कन्नै ट्रैवल करी सकै अग्गें पिच्छें जाए ते उं'दे कन्नै कोई भेदभाव नी होना चाहिदा कदें लोग कदें कदें न बुड्डे लोगें गी सीटां नी दिंदे ते निक्के निक्के बच्चें अपने बठाऊ उड़दे एह् चीज़ बी बड़ी गलत ऐ जो बड़े हैन बजुर्ग न जो नेईं खड़ोई सकदे उ'नेंगी बैठने आस्तै सीटां देनी चाहिदा कि ओह् बी अराम कन्नै ट्रैवल करी सकदे केईं लोकें गी बैठे बस्स बिच्च धक्के लगदे केईं अग्गें पिच्छें डिग्गी जंदे कन्नै चक्कर आई जंंदा केईं लोगें गी ते उ'नेंगी सीटां देई देई उड़नियां चाहिदियां कि ओह् अराम कन्नै बेचारे सफर करी सकै कुसै कन्नै भेदभाव नी होना चाहि्दा